दा गोदोथ' गैया फैसा बेंकानो गैयामोन फैसाबो दोन्नो गैयामोन ओरैनो करस खालायनो जानो थोआमोन ओमफ्राय मा बुंबावनो बोराय पेन्सनाट' नै दासो मोनो जोंना दा इउनिअन बेंक आव दोनो मोनो पेन्सन फैसाया दा मामायाव दाथ' बे गैला बे माइ गायनायानोसै माबा आलि बे दैलांनि बोथोराव दै लांनो खामानि मावनाय

गैला बे खामानिया जोबबा आरो थालायबाय आरो बे खामानिया जोबबा बाह्रायाव खामानि मावलायबाय बे ओरै खामानि मावनायानोसै जेबो गैला